हैलो तुस लक्ष्मी स्वीट शाप दा बोल्लै ने मिगी किश मंगाना हा मेरा अड्रैस ऐ गवरमेंट परेड कॉलेज़ बुमेन कच्ची शैनी इत्थें मिगी जेह्का में पार्सल करना मिगी इत्थें चाहिदा हा मिगी इक किन्ना टैम लग्गी जाह्ग

होर कन्नै किन्ने दा पौना मिगी जेह्की जेह्ड़ी चीज़ अ'ऊं मंगाग ओह् किन्ने दे पौने मिगी चिली चीज न्युडलस् फ्राईड राईस मोमोस स्परिंग रोल पिज्जा पिज्जा एह् सब मिगी किन्ने दा पेई जाह्ग दिक्खी लैओ तुस मिगी तौल तौल करियै पजाई उड़ेओ मेरे कोल ते में अड्रैस तुसेंगी पैह्लें गी सनाई उड़ेआ कि मेरा इत्थें अड्रैस ऐ ते मिकी इत्थें मिकी सनाऊ उड़ेओ जैह्लू मेरा अड्रैस मेरा पार्सल जेह्का जेह्ड़ा हां मेरे जेह्का पार्सल ऐ मिगी पजाई उड़ेओ ते फोन करूं उड़ेओ ते में थुआढ़े कोल आई जाह्गी